ٹکنالوجی کی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے موبائل فونس پہلے موبائل فونس میں اتنے فیچرس نہیں اویلیبل تھے پہلے بٹن والے فلپ والے فونس آتے تھے جن سے صرف زیادہ سے زیادہ کر سکتے تھے ہم کال پہ بات کر سکتے تھے اتنے ایڈوانس فیچرس کچھ نہیں تھے کیمراز بھی نہیں ہوتے تھے پہلے فونس میں تو پھر کیمراز آئے فون میں بٹن والے فونس میں کیمراز آئے پھر اور زیادہ ڈیولپ ہوا پھر ٹچس کیپیڈ والے فون آئے پھر اور زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی پھر ٹچ اسکرین اب فون اب ٹچ اسکرین فون میں بھی ہمیشہ تبدیلیاں ہر سال ہر مہینے تبدیلی ہوتی جا رہی ہے ہر مہینے ایک نیا فون لانچ ہوتا ہے جس میں کوئی اور نیا فیچر ایڈ ہو جاتا ہے تو وہ وہ لگاتار ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور لگاتار ہوتی رہے گی اب فون میں اتنی اتنی ساری فیچرس ہیں کہ انسان گھر بیٹھے ہی سب کچھ کر سکتا ہے دور سے ایک چیز جس کی جس میں بہت تبدیلی آئی ہے جو میں نے میری لائف ٹائم میں آئی ہے وہ ہے ٹیلی ویژن پہلے ڈبے والے ٹی وی ہوتے تھے جس کو اینٹینا وغیرہ سے چلتے تھے ڈشز سے چلتے تھے اب اب ایل ای ڈی ایل سی ڈی اسمارٹ ٹی ویز آنے لگے ہیں جن کو ایسے کیبل کنکش کی بھی ضرورت نہیں ہے وائی فائی سے چلنے والے فونز ٹی ویز آگئے ہیں اس میں بھی لگاتار ڈیولپمنٹ ہورہی ہے پہلے اسکرینز اتنی بڑی بڑی نہیں ہوتی تھیں اب تو اسکرینز کے سائزز انچز بڑھتے جا رہے ہیں اور سلم ٹی ویز آ رہے ہیں بالکل